हॅलो कस्टमर कॅराक कॉल लागला न्हू म्हाका एक प्रोब्लम जाता चार पांच दीस जाले डेटा यूज करचे पयलीच फूल काबार जाता मातसो प्रोब्लम सोल्व करपा जो तुमी असो प्रोबलम कित्याक फेस करचो पडटा तेची मातशी इनफर्मेशन जायी मतसो बेगीनात सांगपाक जाय डेटा यूज करता पयली कााबार जाता फूल तुमी ऑपशन प्रोवायड करा मातसो थँक्यू